जोंना दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं जादोंमोन जों दा बेवहाय जोंनि मिथिंखौ फोजोब खांनानै जोङो दा जानायनिसो मोनसे बेब'स्था खालामदों दा बे जानायखौहाय जोङो जोंनि मोनसे डीप रेस्टुरेन्टआवहाय चिकेन चावमिन अर्डार खालामनो सान्दों दा बे अर्डारखौहाय जोङो खालामहैनोसै ओमफ्राय खालामनानैहाय लाबोनोसै दा बेवहाय जानायखौहाय जोङो बे रेस्टुरेन्टनि मानसिखौहाय थिन्दों बारा बान्लु गोसा होनो नाङा होन्नानै जेन' जों बेखौ जानो हायो होन्नानैहाय जों बेखौहाय जोङो बे रे डीप रेस्टुरेन्टनिफ्राय अर्डार खालामनाय जाबाय